جی ہاں میرے علاقے میں خواتین کا کردار وقت کے ساتھ نمایاں طور پر بدلا ہے جہاں ایک وقت میں خواتین کو صرف گھریلو ذمہ داریوں تک محدود سمجھا جاتا تھا اب وہ تعلیم روزگار اور معاشرتی سرگرمیوں میں پال طور پر حصہ لے رہی ہیں یہ تبدیلی آہستہ مگر پر اثرانداز میں آئی ہے اور معاشرے کا مجموعی رویہ بھی وقت کے ساتھ بہتر ہوا ہے خواتین کی تعلیم و روزگار روزگار میں پیش رفت تعلیم میں اضافہ اب زیادہ تر خاندان لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں اسکول کالج اور یونیورسٹی میں لڑکیوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے کئی لڑکیاں اب انجینئرنگ میڈیکل وکالت اور سوشل سائنس جیسے شعبوں میں نمایاں کارگرردگی دکھا رہی ہیں